ہیلو ہاں سر آپ فلپکارٹ سے بول رہے ہو سر جی سر میں نے فلپکارٹ سے ایک موبائل آڈر کیا تھا سر اور پھر اسے بعد میں ریویو دیکھنے کے بعد موبائل کا مجھے فنکشنز پسند نہیں آئے موبائل پسند نہیں آیا میری چوائس چینج ہوگئی سر اس لیے میں موبائل کینسل کر دیا سر آڈر کینسل کر دیا اور میں پیمینٹ بھی کر چکا ہوں سر اور پیمینٹ کیے ہوئے سر تین دن ہو گٮٔے سر اور موبائل کینسل کٮٔے ہوئے بھی تین دن ہو گٮٔے سر لیکن اب تک آپ میرے پیسے نہ لوٹا رہے ہو سر دیکھو سر آپ فلپکارٹ چلا رہے ہو سر آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ ایسے کرو گے تو کیسے چلے گا سر آپ اپنے کسٹمر کو تکلیف دے رہے ہو سر آپ میرے پیسے واپس نہیں کر رہے ہو سر آپ تین دن ہو ہونے کو آ گٮٔے سر آپ میرے پیسے واپس کیوں نہیں کر رہے ہو میرے پیسے کی سخت ضرورت ہے آپ ابھی کے ابھی مجھے پیسے واپس کیجیے سر میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سر اب میں نے جب آپ کا آڈر کینسل کر دیا سر تو تین دن کا وقت رہتا ہے تین دن کا سمعے رہتا ہے تین دن بیت گٮٔے آپ واپس کرو ابھی کے ابھی ٹھیک ہے سر ٹھیک آپ میرے پیسے واپس کرو ابھی